देखिऔ हम तऽ समस्तीपुरमे छियै समस्तीपुरमे जादा कॉलेज नहि छै जेहे कॉलेज छै बढ़िऑं छै लेकिन आब जे सोचबै तनि बहुत जादा आगे बढ़ी समस्तीपुरमे रहिके से नहि होत समस्तीपुर से आगे जाहीके पड़त हिऑं हर बिषय नहि चलै हइ ऑनर्समे जेना हो जाइ हइ जेना साइन्स भुगोल हर तरहके बिषय सामाजिक बिज्ञान सब हो जा हइ लेकिन हिऑं जेना सोचि लियौ अब ग्रेजुएशनके अगर बाद किछु करे चाहै छियै तऽ आगे हिऑं नहि पढ़ि पेबै अहाँकेँ दोसर जिला जाहीके पड़त हर बिषय हिऑं नहि चलै छै सब कॉलेजके अपन अपन तरीका होइ छै पढ़बैके पढ़ाबैके इएह सब होइ छै सब कॉलेजमे तऽ सब बिषय नहि चलै हइ कोनो कॉलेजमे भुगोल जेना चलतै लेकिन फिर दोसर कॉलेजमे देखबै तऽ दोसर कॉलेजमे फेर भुगोलके ऑनर्स नहि चलै हइ हर कॉलेजमे अपन अपन हिसाब से बिषय चुने हइ आ बिषयके द्वारा पढ़ाबै हइ आ लेकिन ओहए हइ जे देखियौ हर बच्चा कॉलेज मे नहि जा पाबै हइ किए किएकि सब बच्चाके माय बाप पढ़ै कमाए हइ सबके बढ़िऑं कमाइ होइ छै केकरो केकरो नहि होइ छै आधा से बेसी घरेमे लागि जाइ छै इएह सब होइ छै सब बच्चाके नहि पढ़ा पाबै छै बहुत कोशिश करै हइ बच्चा पढ़बैके चाहे बच्चा खुद से कमाके पढ़बै चाहै हइ चाहे पढ़बै हइ पढ़ऽ हइ इएह कोशिश करै हइ कॉलेजमे जाइ हइ लेकिन बहुतके बच्चा बहुतके बच्चाके माय बाप आगे नहि बढे दै हइ किए किएकि ओक्कर कमाइ बचै नहि हइ तऽ बच्चाके पढ़ैतै केना इएह बात होइ हइ जे बच्चा बहुते आगे नहि पैढ़ पाबै हइ कॉलेजोमे नहि जाय पाबै हइ सब कोइ तऽ हर कोइ तऽ कॉलेजके बारेमे नहि जानै हइ आ कोइ कोइ कॉलेजके बारेमे जानै हइ तनी बतबै हइ तऽ लेकिन वएह जे बता दै हइ जे तनी जादा पैसा लागै हइ कॉलेजमे जेला से तऽ कॉलेजमे जेला से जादा पैसा लागै हइ तऽ बस हुँहे पर सबके मन टुटि जाइ हइ दिल टुटि जा हइ जे पैसा जादा लागै हइ हम आगे किए जैयै आगे जा नहि पाबै हइ कोइ बहुत कोशिश करऽ हइ तऽ खुद से पढ़बै हइ खुद से मेहनत करऽ हइ दिन राति मेहनत करै हइ तब आगे जाके कॉलेजमे पैढ़के पढ़बै हइ रहऽ हइ लेकिन सब बच्चा आगे नहि बैढ़ पाबै हइ हमहुँ आर बहुत कोशिश करलियै हमरो माय बाप कमाइ हइ गरीबी छियै गरीब आदमी छियै की करबै जतबा होतै ओतबा पढ़ै छियै जादा नहि होइ हइ तऽ फेर हमहुँ आर कमाइ छियै बहुत कोशिश करै छथिन जादा कमाए नहि पाबै छी जतबे कमाइ छियै अपन खर्चा निकालि लै छियै भले ही घरके खर्चा नहि निकालि पाबै छी लेकिन अपन खर्चा जरूर निकालि लै छी हमर माय बाप बहुत मेहनत करै हइ हमरा पढ़बै ला लेकिन अब घरो के खर्चा नऽ देखतै